हलो मैम आप फ़्लावर सॉप से बात कर रही हो क्या मैम मुझे ना गेंदे के फूल चाहिए मैम दोनों दोनों कलर मिक्स करके दे दीजिएगा मैम मेरे घर में शादी है इसलिए मुझे पचास किलो चाहिए तो पच्चीस पच्चीस किलाे कर देना दोनों किलो नहीं मैम सिर्फ गेंदे के ही चाहिए ताे आप बता दीजिए कि एक किलो कितने में हाँ मैम आपने वैसे डिस्काउंट कितने का किया मैम टेन नहीं और कम थर्टी परसेंट नहीं नहीं हमारे घर के साइड में ही है वहाँ से पता करें हमने वहाँ पे भी मिल रहे पर मैं हमेशा आपके यहाँ से ही खरीदती हूँ ना इसलिए इसलिए मैंने आपके पास ही कॉल करी तो आप थर्टी परसेंट डिस्काउंट करिए नहीं दो हज़ार नहीं पन्द्रह सौ मिल नहीं मैम पन्द्रह सौ मैम दो हजार फिर भी ज़्यादा नहीं हो जा रहे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप शाम तक मेरे घर भिजवा सकते हो क्या हाँ तो पैक करके मेरे घर भिजवा दीजिएगा हाँ ठीक है